सि दानाय लुनाय जों इन्दि थावख्रि लुनाय एम्फौ फिसिनाय गासैखौबो जों आरो हिसान सि दायोमोन साल गाहानखौ जोंनि दिनाव आगोलो थाथ गैयामोन साल गाहानजोंनो दायोमोन जों माखु गोजाजोंनो आरो बेयावबो लोगोसेनो आगर एरो आगर एरनानै हांखा सिखा सिफोरखौ दानानै फानोमोन इन्दि थावख्रि लुनानै फानोमोन दायो बिदिनो बेयावबो इन्दियावबो आगर एरो बबावबा फारौ मेगन बहाबा आरो दावसा मोख्रेब मखर दमा ओरैहाय एरोमोन आरो दा संनाय खावनायखौ बानायनांगौ बोराइयाबो जेखाय खबाइ हेबोमोन खादा जेंगाय हेबनानै फानोमोन सम सम दाला सान्द्रि गासैखौबो हेबजोबोमोन गासैखौबो रोंगौमोन जोंबो आरो बिनि गेजेरजोंनो नाहा मैहा थाङोमोन थांनानै आरो बेयावनो लोगोसे जमाहाय दोल गालायो बेयावनो बेवनो सिंगि मागुर खावै मोनो मोनोमोन आगोलनि दिनाव आरो मा होनबावनांगौ